हांवें पोरूं वर्सा ऑनलायन एक सुरयेचो सेट मागयल्लो तातूंत आठ सुरयो आशिल्ल्यो तसो दरूय बरो परवडपा सारको आशिल्लो मागयल्ल्या आठ सुरयां मदल्यो पांच सुरयांक अजिबात धार नाशिल्लो उरिल्ल्या तीन सुरयांक धार आसा पूण चड न्हय पार्सल येना फुडें हांवें तें उगडून कितल्यो आसात तें पळयलें पूण तांकां धार आसा कांय ना हें पळयलें ना आनी चवथीक भाजी शिंदपाक नवीन सुरी काडया म्हूण तश्योच दवरल्यो अंदू चवथीक सुरी वापरपाक काडिल्ले कडेन म्हाका तें समजलें पूण आतां कांयच करूंक शकनाशिल्ल्यान पोरूं घेतिल्लो म्हाल अंदू कशें परत करतलें ताका लागून तुमी विकती घेतिल्ली वस्तू तेन्नाच चेक करून पळयात